असांजे राजस्थान जा माण्हू पंहिंजी संस्कृतीअ जो जशन वॾे धूम धाम सां हाथियुनि खे सजाए उनजो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि ऐं इहो त्योहारु ॾाढो मशहूरु त्योहारु आहे राजस्थान में हाथी राजस्थान में हाथीअ जी निशानीअ खे शहंशाही निशानी मञी वेंदी आहे तंहिं करे हाथीअ खे पूरे राजघराने में वॾी धूम धाम सां सजाए करे उनखे तरह तरह जा तरह तरीत जा सोन जा ज़ेवर पाए करे वॾे धूम धाम सां उनजी झांकी कढंदा आहिनि ऐं ढोल नगाड़े सां हली करे ऐं पूरे राजघराने में बि उनखे निशानी मञो वेंदो आहे उन खे स्वर्णीय नमूने सां सजाए करे उनखे मने हाथीअ खे बि निशानी त मञींदा ई आहिनि पर हाथी हिकिड़ो राजघराने जो हिकिड़ो पाण बि प्रतीक आहे ऐं इहा निशानी आहे ऐं हाथी खे काफ़ी हिते राजस्थान में मान्यता आहे हाथीअ जी सवारी बि घणा जेके ॿाहिरां विदेश मां ईंदा आहिनि जयगढ़ क जयगढ़ में या आमेर जे किले में अगरि ॾिठो वेंदो आहे त वॾा वॾा सैलानी जेके ईंदा आहिनि उहे हाथियुनि जूं सवारियूं कंदा आहिनि हाथियुनि जी सवारीअ ते ई पूरे महिलात में महल घुमाईंदा आहिनि ऐं ऐं उते जे जेके मंदरनि में ॿियो हाथीअ जी सवारीअ खे हिकिड़ो शुभ मञंदा आहिनि